جب میں نو سال کا تھا تو مجھے حافظ بننے کا بڑا شوق ہوا تو مجھے میرے ابو نے ایک اپنے گاؤں سے بہت دور ایک مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے بھیجا تو وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں کے حالات وہاں کے رہن سہن کچھ اور ہی تھے لیکن میں نے ساری چیزوں کو برداشت کیا اور وہاں پہ میں نے حفظ کیا اور الحمد اللہ تین سال کی مدت میں میں نے پورے قرآن کو حفظ کیا الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی مجھے قرآن پاک بچپن کا یاد کیا ہوا میرے سینے میں محفوظ ہے